यस मैम मैडम कहाँ से बात कर रहे हैं अच्छा मैडम हो अजीत होटल रिज़ोट से बात कर रहे हैं अजीत होटल रिज़ोट से बात कर रहे हैं जी मैडम यही कह रहा था मैं आपसे हमारे यहाँ पे पाँच गेस्ट आए हुए हैं तो आपके यहाँ पे हम विज़िट करने आ रहे थे अभी तो नाश्ता में क्या क्या है आपके यहाँ पे हूँ और सैडविच अच्छा दलिया है हरा भरा कबाब और नॉनवेज में जी मैम तो मैडम ऐसे तरह का मुझे आइटम चाहिए रहेंगे अभी आधे घंटे से रेडी हो जाएं जैसे एक तो हम लोगों को सैंडविच चाहिए रहेगा वेज सैंडविच जी मैम एक पोहा हल्का सा इस्पाइसी और जी और समोसे थोड़े से ज़्यादा इस्पाइसी उसके अलावा उसके साथ हरी चटनी और मीठी चटनी दोनों साथ में हों जी मैडम बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है रायता बहुत ही अच्छे हैं मैम बहुत हीअच्छा आपके यहाँ तो बहुत सारी कुछ हैं तो अच्छा नॉनवेज में चिकेन बिरयानी हो गई आपके यहाँ पे है ना अच्छा अच्छा जी जी जी जी नहीं चिकेन बिरयानी ठीक रहेगा चिकेन बिरयानी समोसे चिकेन बिरयानी दो प्लेट मैम है ना और ये सब के लिए एक एक सही रहेगा मैम एक टमाटो सूप हाँ मैम दलिया चाहिए था थोड़ा सा इस्पाइसी दलिया चाहिए जी मैडम पाँच प्लेट ही चाहिए जी तो आप तो आधे घंटे में आपके यहाँ पे आ रहे हैं हम थोड़ा रेडी करवा के रखिए मैम जी मैम धन्यवाद